औ बियो टंलायाव नांफैदों औ जेबो जायाखै डिसटार्बनो दैज्लां बोथोरआव खालामनाय जादों लामाफोराथ' मा बुंनो मोजाङानो गासिबो

आबाद मावनायफोराबो मोजाङानो दैज्लां बोथोराव माइफोर आबाद मावनायफोरा दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावो ओमफ्राय इदिनो माइ आलि आलि सबाइ हानि सबाइफोरखौ फोनानै होयो माइ आलि फोना होयो आरो लोगोसेनो माने सरखारिफोरखौ आं होनायखौ नुनो मोनाखै माने इदिनो न'आवनो सम मथे सम औ न'आवनो मावो

हा मोनो

एम्फौफोर जादोंमोन जानाया ओमफ्राय बिदिनो मुलि सारनानै होनाय जादों जानायफोराव

होदों

एम्फौआ बारा माइ जानाय एम्फौआ बे माइ मोननाय समाव जादोमोन एम्फौ फैदोंमोन बे माइ जाग्राया बेखौ जादोंमोन आरो जानानै बिदिनो खायसेना जादों खायसेना जायाखै बांसिनानो जाजोबनाय जादो बे एम्फौआ गासिबोथ' मिथिखाजोबनाय एम्फौ माइ थैनायखौ औ मावो गोजां बोथोरावबो मावो बेसर फोनाय जायो गोजां बोथोर फोराव बेसर खेथिफोर आबादफोरखौ इदिनो माइ हाखांनाय गायो बरा माइ गायो मेसें बोथोराव ओं ओं दे